ह्म्म हँ माता बोलै छियै यए हँ हँ ह्म्म हँ हँ सभ किछुके इलाज होइ छै ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ सभ किछुके इलाज होइ छै ह्म्म ह्म्म हँ ह्म्म हँ हँ से बुझले छै ह्म्म ह्म्म कहलहुँ तीनूके व्यवस्था ठीके छै मधेपुरामे ह्म्म मधेपुर मेडिकल कॉलेज ह्म्म हँ हँ बढ़िआँ छै इलाजो बढ़िआँ चलै छै हँ खाना पीना वातावरण मधेपुरामे सभकिछु ठीक छै ह्म्म ह्म्म हँ ह्म्म भऽ गेलै